हाँ हमारी आजीविका बिजली पर निर्भर है क्योंकि बिजली हमारी सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हर छोटी छोटी चीज़ों में काम आती है जैसे कि हम अगर खाना बनाने से लेकर सोचें या फिर जैसे गर्मियों में हम पंखा चलाते हैं कूलर की ज़रूरत पड़ती है तो वह बिजली से ही चलती है हमें लाइट रौशनी की ज़रूरत पड़ती है तो वह भी बिजली से चलती है उसके बाद सर्दियों में जैसे जल्दी अंधेरा हो जाता है तो वह अंधकार को मिटाने के लिए भी हमें बिजली की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसी छोटी छोटी ज़रूरतें हमें बिजली ही पूरी करती है दूसरा जैसे घरों में हमारे पास मोबाइल फोन होते हैं तो मोबाइल फोन को चार्ज करने के लिए भी हमें बिजली की ज़रूरत पड़ती है और फ्रिज हुआ मिक्सर हुआ यह सब बिजली से ही चलते हैं पंखे भी बिजली से चलती है छोटी छोटी चीज़ें हमारी बिजली पर आधारित है इसकी कटौती से हम बहुत परेशान भी हो जाते हैं क्योंकि उससे बहुत से कार्य रुक जाते हैं और बिजली के अन्य विकल्प अगर हम सोचें तो सौर ऊर्जा एक बहुत अच्छा विकल्प है क्योंकि सौर ऊर्जा सूरज की रौशनी को ग्रहण कर कर उससे बिजली उत्पादित करती है